ہمارے پاس پرانی تصویر ہے جب ہم دو سال کے تھے تو اس وقت کی ہماری فوٹو ہے کیونکہ اسی وقت ہمارے گھر سے ایک سونی کا کیمرا لیا تھا لگ بھگ دو ہزار دو کی بات ہے دو ہزار دو میں ہمارے گھر والوں نے ایک سونی کا کیمرا لیا تھا اس کے بعد سے دو سال تین سال چار سال پانچ سال کی جب میری ایج رہی ہے اس وقت کی بہت ساری ہماری فوٹو ہیں اور جب بھی اس فوٹو کو دیکھتا ہوں تو یقیناً یقیناً جذباتی ہو جاتا ہوں کہ یقیناً وہ کیسا دور تھا اور پھر اس وقت کے بہت ساری چیزیں جیسے کہ گھر مکانات اور ابو امی کی فوٹوز یہ سب ہیں جنہیں دیکھ کر انسان یقیناً جذباتی ہو جاتا ہے اور ابھی ڈیجیٹل فوٹو جیسے دیکھیں تو ابھی تو ہر وقت ہر آن ہر لمحہ انسان فوٹو کھینچتا رہتا ہے جو کہ اب ایک فیشن بن گیا ہے لیکن اس وقت اب سوچیے کہ جب میں دو سال کا تھا اس وقت کا صرف ایک فوٹو ہے جب میں تین سال کا تھا تو پھر اس وقت کا ایک ہی فوٹو ہے تو وہ فوٹو کی بڑی قدر و قیمت تھی اور آج بہت زیادہ ہی آسانیاں ہیں اس لیے آج زیادہ قدر و قیمت نہیں ہے